जोंनि नखराव आलासिखौ ओरैबादि बरायोखि जेब्ला जोंनि न'आव हाबफैगोन अब्ला जों बुंगोन खि सफैबाय नामा होननानै बेबादि होननानै सिथ्लायाव बा जिरायग्रा खथायाव लिंलांनानै सियारखौ एसे बोथ्रोदनानै होगोन जिरायदो होननानै जिराय होखांनायनि उनावहाय दै जासिगोन दै लोंनो नामा होननानै दैखौ जेब्ला होफैखाङो लोंखाङो अब्ला जोङो साहाखौ खिन्थासिगोन साहा फुदुंनो खिन्थासिगोन साहा फुदुङोबा साहाखौ लोंखांनायनि उनावहाय बिदिनो रायलायसिगोन रायलाय होनलाय माखासे खोथा बाथ्रा सावरायसिगोन जेब्ला खोथा बाथ्रा सावराय खाङो अब्ला ओंखाम जानायनि खोथाखौ बुंसिगोन ओंखाम जासिगोन ओंखाम ओंखाम ओंखामखौ जाहोसिगोन ओंखाम जाखांनायनि उनावहाय गय जासिगोन गय जाखांनायनि गय जाखांनायनि उनावहाय बिदिनो आरो रायलायसिगोन बेबादियैनो जोंनि आलासिखौ बरायो आङो जेब्ला आलासि फैयो जेब्ला संनो मोजां मोननाय साबसिन ओंख्रिया जाहैबाय अनला मेवाय दाव बर'नि ओंख्रि बेयो बेखौनो बिराद मोजां मोनो आरो नारजि अमाखौबो संनो मोजां मोनो जाहोहरनो मोजां मोनो खिनथु बे नारजि अमाखौ बारा संनाय जाया मानो होननानै बुङोबा गोखा नालाय गोखा ओंख्रिखौ आलासिफोरनो जाहोबा सोमोन्दो गैया जायो होननानै बुंनायखाय बेखौ बारा सङा संनो मोजां मोनो जानो मोजां मोनो अब्लाबो बारा संनाय जाया आरो बांसिन संग्रा मोजां मोननाया आरोबाव सबाय दाव मैथा ना आरो नाफाम थायोबा नाफामफोरखौ बानायनानै होनाय जायो